सांगपाचें म्हणल्यार हांव पयलीं प्रायमरी शिकपाक वताले तेन्ना आमचो सगळें आमकां सर शिकयताले पण एक स्पेशली पीटी सर आसतालो आमकां गेम खेळो खेळोपाक मागीर आमी सांची मागीर आमकां एक पंदरा मिनटां वीस मिनटां म्हणल्यार मेळटाली तेन्ना आमकां मागीर तो सर घेवन खेळपाक तुमकां जाय खंयचे कितें आवडटा ते विचारतालो आमकां फुटबॉल वॉलीबॉल मागीर हाय जम्प लाँग जम्प थ्रोबॉल अश करून सगळ्यांक तो दाखयतालो कोण कोण भुरगीं कशी हुशार आसता कितें तो सगळीं पळयतालो मागीर म्हाका चड करून खोखो आवडटाले मागीर आमी खोखो खेळपाक अश करून वताली खंय खंय लाश्ट मागीर आमी हांगा शी वन्नावर पळोन अशीं वचून आयलीं मागीर म्हाका मागीर तेणें सरान मागीर रनींग एक चॉयस केलें मागीर रनींग शिकपाक हांव मागीर हें करताले वताले मागीर आमी पयली आमच्या इस्कॉलान घेतिल्ले बायलें भुरगीं आनी सगळीं खेळ तातून हांव मागीर सेकेंड आयलें मागीर त्या खातीर मागीर आनीक मागीर पंदरा दिसान मागीर स्पोर्ट्स आमी आमचो दुसऱ्या गांवान आशिल्लो थंय मागीर हांव गेल्ले मागीर थंय धांवता धांवता आंव पडले पडून म्हाका मातशे धोपराक लागले मागीर हांवेन बरे डेटोलान धुले आनी मागीर ताका मलम पडटली जाय केली